مجھے حساب بہت ہی اچھا لگتا تھا حساب مطلب میتھ بہت ہی اچھا لگتا تھا اور میرے لیے سب سے مشکل تھا انگلش ہمارے اسکول میں جو خوشگوار یادیں ہیں وہ ہیں فنکشن فنکشن میں بہت ہی مستی کرتے تھے ڈانس وغیرہ ہوتا تھا ناٹک قوالی یہ سب ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت مزہ آتا تھا پڑھائیوں سے چھٹکارا ہو جاتا تھا ہمارا بہت مستی کرتے تھے